मुझे अगर विदेश जाने का मौका मिलेगा मैं दुबई जाऊँगी वहाँ अच्छे अच्छे चीज़ है बिल्डिंग है वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं वहाँ सब सुनते हैं वहाँ सब चीज़ अच्छे हैं इसलिए हम देखने जाएँगे एक बार मौका मिलेगा तो जहाँ बिल्डिंग हो वहाँ के लोग सब चीज़ अच्छा है वहाँ घूमने वाली जगह अच्छी अच्छी चीज़ है वहाँ देखने के लिए अच्छी चीज़ है हम जाएँगे एक बार देखेंगे वहाँ हमारा एक बार सपना है वहाँ जाएँगे ज़रूर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है बिल्डिंग है सब चीज़ है वहाँ वहाँ के लोग आते हैं देश में देखते हम लोग किस लिए हम लोग बीच का सपना है की वहाँ एक बार जाएँ हम लोग देखे उस देश को वहाँ के लोग कैसे हैं वहाँ बहुत बिल्डिंग है बहुत जगह ऐसा है कि देखने लायक है वहाँ हम लोग ज़रूर जाएँगे